कैन यू नेम एंड पब्लिक स्पोर्टस ट्रेनिंग इन योअर एरिया डोडा एबल टू दा पीपल सेव इन योअर एरिया एंड यूज़िंग राईट नाउ एह्दे च असेंगी पुच्छे दा कि केह् बोलदे कोई थुआढे उत्थै पब्लिक एरिया है जित्थै लोग सिक्खी सकदे हून साढ़े लाग्गे ते निं पर हां साढ़े थोह्ड़े दूर जेह् ऐ इक एरिया ऐ जित्थै अस स्पोर्टस सिक्खी सकने जि'यां कि स्पोर्टस च बथ्हेरा किश औंदा जि'यां अस क्रिकेट सिक्खी सकने कोई उत्थै जाइयै क्रिकेट सिखदा कोई रनिंग सिखदा बॉलीबॉल ते कोई किश केह् बोलदे बॉल्लीबॉल होई गेआ स्पोर्टस च खो खो मतलब किन्ने गै प्रकार दे होंदे ऐ अस काफी टाईप दे सिक्खी सकने स्पोर्टस जि'यां साढ़े इत्थै दूर जाइयै है इक बरा बिरान स्पोर्टस अकैडमी ओह् काफी जैदा इन्नी मश्हूर ते निं पर हां साढ़े एरिया च काफी मश्हूर ऐ केह् बोलदे उत्थै बड़े लोग साढ़े गाओं दे होई गे अग्गे पिच्छें दे लोग बड़े उत्थै स्पोर्टस दे बारे च सिखदे केह् बोलदे सिक्खी सिक्खी मतलब अग्गें बी गेदे ऐं जि'यां जम्मू च बथ्हेरे स्पोर्टस एरिया ऐ उत्थै सिक्खी सिक्खी अग्गें गेदे केह् बोलदे काफी टाईप दे स्पोर्टस होंदे जि'यां हून क्रिकेट होई गेआ क्रिकेट उत्थै सिक्खी सिक्खी अग्गें एरिया च गेदे वॉलीबॉल दे प्लेयर कि में जन्नी होन्नी उत्थै रनिंग सिक्खने गी रनिंग करनी होन्नी काफी बड्डा ग्राउंड ऐ करने रनिंग करियै साह्नूं गै केह् बोलदे जॉब बगैरा मिलदे जि'यां ऐस्सऐस्ससी बथ्हेरे जॉब होंदे जेह्दे च रंनिंग होंदी केह् बोलदे हून अस क्रिकेट सिक्खने होन्ने कोई कदें कोई किश सिक्खन औंदा कोई किश हून उसी सिक्खी सिक्खी असें दूर तक हून जि'यां में उत्थै रनिंग सिक्खी ते फिर में अपने कालेज आइयै केह् बोलदे रनिंग गेई उठी उत्थै युनिवर्सिटी करने गी इ'यां गै अस किश किश सिक्खियै गै अग्गें पुज्जी सकदे आं पुज्जी सकने अग्गें अग्गें पुज्जी सकने ते केह् बोलदे काफी बथ्हेरे टाईप दी रनिंग होंदी बथ्हेरे टाईप दा किश किश होंदा उसी सिक्खी सिक्खी सिक्खी अग्गें जंदे रौंह्दे जंदे रौंह्दे ते इ'यै टाईम होंदा साढ़ा सिक्खने दा जेह्ड़ा मतलब ओह्दी अकैडमी काफी मश्हूर ऐ रनिंग ते वॉलीबॉल सखांदे ते काफी जैदा बंच्चे उत्थै जंदे फुटबॉल होई गेआ बड़े टाईप दे स्पोर्टस सिक्खने औंदे ऐ उद्धर में तुसें सनाया जि''यां कि में रनिंग करनी रनिंग कन्नै में अग्गें तक्कर ते नेईं पुज्जी बट पुज्जी सकनी ऐ अगर कोशिश करचै ते कुत्थै निं पुजदा ऐ इ'यां स्पोर्टस इंपार्टैंट ओह् साढ़े ते स्पोर्ट होना गै सारी चीजें च आम सारे चीजें च होना जरूरी ऐ स्पोर्टस कन्नै गै अस अग्गें तक जाई सकने आं ओह् स्पोर्टस सैंटर लाग्गै है पीपल एरिया बाई डू यू राईट नाउ और में तुसें गी सनां तां कि उद्धरूं खेढी खेढी बच्चे अग्गें तक्कर पुजदे जि'यां अग्गें होई गे कदें किश कदें कदें कुतै पुज्जी सकदे ऐ इ'यै बस हून हर इक कक्ख निं बस इयै बोलना चाह्न्नी उत्थै सिक्खो काफी किश सिक्खो जैदातर दिक्खेआ निं जेह्ड़े स्पोर्टस प्लेयर उं'दियां स्टोरियां पैह्लें हाई निं होंदियां पैह्लें करना इ पौंदा किश फिर अग्गें जाइयै पुजदे इ'यां गै मैह्नत करो असें स्पोर्टस साढ़े तै बथ्हेरा जरूरी ऐ बथ्हेरा जरूरी ऐ चलो ठीक ऐ धन्नवाद